भविष्य में खेती का लक्ष्य हमने बहुत खेती बचपन से ही कर रहे हैं हम लोग जैसे में बहुत खेती की एक अब हम लोग नया खेती करना चाहते हैं जैसे कि उसकी पैदावार बढ़े जैसे में मसरूम का खेती हो और केला का खेती हो और जैसे कि अच्छी अच्छी मतलब खेती हम लोग करना चाहते हैं जैसे में जैसे हम लोग खेती करते हैं बहुत पहले खेती किए तो उसमें बहुत कुछ पैदा किए अब जो है नया जो है हम लोग लगाएँगे जैसे जैसे मसरूम उसरूम ये सब और

मसरूम लगाएँगे और और पूरा खेती उती करते हैं जैसे कि धान हो गया गेहूँ हो गया चावल हो गया सरसों हो गया तिलहन हो गया और ये सब कमाई जो है हम लोग करते हैं और खेती में हम लोग अब नई तकरीम लाना चाहते हैं इसीलिए पहले से अब जो है बहुत परिवर्तन हो गया है